पेन कार्ड जे पोर्टल ते वञी करे सरकारी पोर्टल हिकु निकिरंदो आहे पेन कार्ड ते वेबसाइड ते वञी करे पाण पंहिंजो नालो ऐं पेन कार्ड आई डी विझी करे पंहिंजी राइड साइड में जेको साॼे पासे मथे ऑप्शन ईंदो आहे उनमें पाण डेमोग्राफ़िक चेंजिस करे सघूं था जीअं त पंहिंजो ईमेल आई डी आहे पंहिंजो मोबाइल नम्बर आहे हू सभु हिन में पाण वञी करे मटाए सघूं था पेन कार्ड हिकु अहिड़ी वस्तू आहे जंहिं में पंहिंजी सॼी आवक सभी इन में दाख़िलु थींदी आहे पंहिंजे हिकु नम्बर पाण खे मिलंदो आहे पंहिंजो सभिनि बैंकुनि जा अचणु वञणु ट्राजेक्शन हिकु आई डी मथां आधार हूंदा आहिनि पेन कार्ड में नालो जनमु तारीख़ ईमेल आई डी कुझु बि पाण खे पेन कार्ड में थिए वेठो त पंहिंजे ईमेल द्वारा पाण खे उनखे ॼाण पाण खे मिली वेंदी आहे इन जे करे ईमेल आई डी विझणु व वक़्तु मोबाइल नम्बर विझणु वक़्तु कुझु बि अॻियां पुठियां चेंजिस करिणो हुजे मोडिफ़िकेशन जीअं इंग्लिश में चवंदा आहिनि कुझु बि फेर फार करिणो हुजे त पाण खे संभाले करे विझणु खपे पेन कार्ड हुंअ इंकम टेक्स डिपार्टमेंट जे अंदरि ईंदो आहे त पंहिंजो इंकम टेक्स जेकी पाण आवक जेको पत्र भरींदा आहियूं जेको आवक जो जेको टेक्स भरींदा आहियूं उहो पेन कार्ड जे मथां आधारु हूंदो आहे पेन कार्ड नम्बर विझी करे पोइ पाण अॻिते वधी सघूं था कोई बि जॻहि ते कमु करिणो हुजे बैंक में खातो खुलाइणु हुजे पेन कार्ड ॾाढो ज़रूरी आहे